आं कुर्टि अनलाइनआव फ्लिपकार्टआव बिहरदोंमोन नाथाय बेयो जोबोद गाज्रि सफैदों गाननोबो सुख जायाखै जांलाब लाब सफैदों आरो बेनि कालाराबो दिस कालार बिनिखायनो आं अनलाइनआव कुर्टि बिहरनायखौ बायो बिनिखायनो गावबा गावनि आखाइजों नायनानै बायनाया साबसिन जायो बेखायनो आं अनलाइनआव बिहरनाय मुवाखौ गाननो बायो अनलाइनआव बिहरनाय जेरैबायदि नायनाय नायनाय सावगारियाव मोजां नुदोंमोन बेबायदि नङामोन कुर्टिया बेखायनो जोबोर गाज्रि सफैदों जेरै फैसा थांदों बिदिनो सफैयाखै आरो सुनायावबो दिसकालार जादों आरो जियाबो जोबोद गोबामोन बेनिखायनो अनलाइनआव बिहरनाय बुस्तुफोरखौबाथाय बायो आं नायनायाव जोबोर मोजां नुयो नाथाय सफैखांनायनि उनावसो जोबोद गाज्रि जायो फैसाफोराल' जोबोद थाङो बेनिखायनो अनलाइनआव कुर्टि बिहरनायफोरा गावनि नांगौखिनि बायदिखौ सफैया बेनिखायनो जोबोद दुखु मोनो आं बेखायनो गावबा गावनि मेगनजों नायनानै बाजारफोरावबो बायनो हायो बिनिखायनो आङो अनलाइनआव कुर्टि बिहरनायखौबो फसायिनि थाखायनो गानालासिनो दोनबाय जियाबो जोबोद गाज्रियै सफैदों आरो बिनि क्वालिटिफोराबो जेसेबां दाम होदोंमोन बेबायदि दामबो जायाखै बेबायदिनि सफैयाखै बिनिखायनो आङो अनलाइननि कुर्टिखौ फसायाखै बेनिखायनो आङो आंनि मेगनजोंनो गावबा गावनो बायनानै लानो लुबैयो अनलाइनआव फ्लिपकार्टआव मोजां नुनायखाय बिहरदोंमोन आं नाथाय मानो बिदि सफैखो अनलाइननि प्रडाक्टबाथाय